ते हाँ मैंने त्यौहारों और धार्मिक अवसरों के उपलक्ष में मूर्तियाँ बनाई हैं फुला पर्व होता है हमारे यहाँ आयोजित किया जाता है जिसमें कि मैंने बैलों की पूजा की जाती है तो बैलों मिट्टी से बैल हम बैल बनाते हैं और उसकी हाँ हाँ पूजा करते हैं बैल मूर्ति बनाकर और दूसरे या दूसरा पर्व मैंने बनाया है से प पार्थिव शिवलिंग जो कि पंडित के प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पूजा करवाई जाती है जिसकी तो पार्थिव शिवलिंग बनाया है मैंने से पंडिस पार्थिव शिवलिंग बनाया है और उसकी स उसका अभिषेक किया है मैंने तो